اتر پردیش ایک بہت بڑا صوبہ ہے اتر پردیش کے اندر ہر دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں اتر پردیش میں مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے اردو ہندی پنجابی انگریزی اور برج وغیرہ وغیرہ یہاں پر الگ الگ کلچر کے لوگ رہتے ہیں جو اپنے روایتوں اور ثقافتی طریقوں پر عمل کرتے ہیں الگ الگ بولیاں مل کر اتر پردیش کو ایک خوبصورت صوبہ بناتی ہیں یہاں پر الگ الگ نسل کے لوگ رہتے ہیں جو اپنے طور طریقوں کے ذریعے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں جیسے رمضانوں میں مسلمان لوگ غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں جس سے وہ ایک اچھی زندگی گزار پاتے ہیں اور پنجابی لوگ بھنڈارا کرواتے ہیں جس سے غریبوں کا پیٹ بھرتا ہے اسی طرح دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اپنے طور طریقوں اور روایات پر عمل کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے ہیں اس طرح اتر پردیش میں بہت سارے اہم ثقافتی گروہ ہیں جو ریاست کے بھرپور ثقافتی تنوع میں حصہ لیتے ہیں